مجھے سب سے زیادہ جو پریشانی آئی تھی وہ مجھے ایک پروجکٹ ملا تھا جو مجھے ایک جنوری سے پہلے پہلے دے دینا تھا لیکن اس پروجکٹ کو بنانے کے لیے جو مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ بہت زیادہ تھیں کیونکہ مجھے پانچ سو سے ہزار پیج کے بیچ میں وہ لکھنا تھا پروجکٹ کے بارے میں کے اندر میں نے ساری کتابیں اس کے لیے میں نے چھان ماری تھیں میں نے جتنا بھی میں اپنا گوگل سے مدد لے سکتا تھا وہ ساری لے لی تھیں میرے جتنے بھی منٹور تھے میرے پروفیسرس تھے میں نے ان سے بات کر کر دیکھی میں اس کو کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا کرتا رہا لگا رہا دن رات میں نے محنت کری لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو با ڈیٹ پر ادا دے نہیں پایا جس کی وجہ سے یہ جو ٹاسک تھا میں پورا نہیں کر پایا اور اسے کرنے میں مجھے بہت زیادہ مزید پریشانیاں پرابلمس اور بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا تھا میں کئی راتوں سے سویا نہیں تھا